असांजे देश में जीअं टे मौसमूं थींदियूं आहिनि साल में चई चई महीने जी हिक हिक मौसम थींदी आहे चारि महीना सियारो चारि महीना गर्मी चारि महीना बरसाति इहे क़ुदिरती टे ऋतु आहिनि पर छा आहे अॼुकल्ह क़ुदिरत में बि फेरफार थी वियो आहे त मौसमूं चारि महीने जे बि जॻह ते ऐं बेमौसम में बि केॾी महिल बरसाति थी पिए बेमौसम में सीउ थो थिए हिन हिसाब सां पोइ जे के मौसम जा फ्रूट आहिनि मौसम जा फ़ल आहिनि मौसम जूं भाॼियूं आहिनि उहे बि पोइ बेमौसम मिलनि था त इनकरे हुन मौसम जो वरी कुरिमियुनि ते खेती ॿाड़ी ते चङो असरु थिए थो केॾी महिल बेमौसम बरसाति पवण जे करे पाणी वधीक मिली वञे थो खेतियुनि में त नुक़सानु थी पिए थो जे का पोख थिए थी उहा सड़ी वञे थी ऐं जे घटि बरसाति थी पिए त घटि पाणीअ जे वजह सां बि ॿिज बराबरि जे के थिए फुटनि कोन था त इहे तकलीफ़ूं अचनि थियूं इनकरे सरकारि कुरिमियुनि जी सहूलियत लाइ घणेई मशीनूं कढियूं आहिनि जीअं उन्हनि खे बराबरि मात्रा में उन्हनि खे पाणी ऐं मिली सघे सभु कुझु उन्हनि खे ॿिजनि खे बि बराबरि इहे ऐनर्जी मिली सघे ताक़त मिली सघे अहिड़ी खाद्य इयं घर में ठहियल खाद्य भाॼियुनि जी खलुनि मां खाद्य ठाहे करे अॼुकल्ह इअं निकितो आहे भई घर जी खाद्य विझो केमीकल युक्त खाद्य न विझो त इनकरे सरकारि इयं सभु सहूलियतूं असांखे सेखारियूं आहिनि ऐं किसान जे को पोखनि था हुनखे विकिणण लाइ घणेई नुमाईशूं बि लॻायूं वञनि थियूं हुन में ॿिजनि जी एडवर्टाइज़ थिए थी विज्ञापन थिए थो पंहिंजी शइ जी हर कोई विज्ञापन करे सघे थो त सरकारि घणेई किसाननि खे सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि पर घणेई किसान छा पढ़ियल लिखियल कोननि इनकरे हू न वधीक मोबाइल ते मैसेज मेल पढ़ी सघनि था ऐं न को कुझु एडवर्टाइज जा पढ़ी सघनि था ॿाहिरि त इनकरे उहा उन्हनि खां रहिजी था वञनि उहे फैसिलिटियूं उहे सहूलियतूं सरकारि जूं उन्हनि खे ख़बर ई नथी पिए त कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं सरकारि हू पंहिंजो पं पहिरीं जे ज़माने जा जे के बाबा ॾाॾा कंदा आहियां तीअं कमु कंदा अचनि था त सरकारि जी सहूलियतनि ॾे ॾांहुं उन्हनि जो ध्यान ई नथो वञे ऐं न को उन्हनि खे समुझ में अचे थो ऐं ई जे कॾहिं अञा पढ़ियल लिखियल हुजनि त पंहिंजे में पंहिंजी जे को अथनि नॉलेज अथनि पंहिंजी खेती ॿाड़ी जी ॼाण खे वधाए सघनि था ऐं हुन में पंहिंजे ओज़ार जे के अॼुकल्ह सेखारनि था भई कहिड़ा ओज़ार यूस करण खपेनि उन्हनि खे जे के किसाननि जा ॿिया नंढा नवां आहिनि उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾेई उन्हनि खे कमु सेखारे करे उन्हनि खे अॻियां वधाइण जी कोशिश सरकारि करे रही आहे इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त किसाननि खे कुरिमियुनि खे जेतिरी फ़ैसिलिटी ॾींदी उन्हनि खे जेतिरो पाणि सेखारींदासीं एतिरो ई पंहिंजो देश अॻियां वधंदो ऐं फ़ाइदो थींदो